جی مجھے آپ کی دکان سے کچھ شاپ سے سویٹس وغیرہ لینا ہے لکھنوی میں باہر سے آئی ہوں جی مجھے لکھنوی بریانی لینا ہے اور کیا حساب ہے بریانی مطلب کتنا دیتے ہیں آپ اوہ ہاں ٹھیک ہے اور گلاب جامن اور لڈو رس ملائی تو یہ سب مجھے پیک کر دیجیے اور مطلب کچھ کم نہیں ہوگا اچھا مجھے گلاب جامن دے دیجیے آپ ہاف کے جی دیجیے گا ہاف ہاف کے جی

سب دے دیجیے آپ ہم کو بریانی تو آپ دو کلو دے دیجیے گا اور جی کچھ ڈسکاؤنٹ کریے

اچھا چلیے آپ دیجیے پر اچھی ہونی چاہیے اور گلاب جامن بھی جی رس ملائی بھی آپ ہمیں دے دیجیے ایک کلو ہی دے دیجیے

آدھا کلو لڈو بھی آدھا کلو دے دیجیے ہم کو ابھی چاہیے کیوں ٹائم لگے گا کیا اوہ پر اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے یہ سب کچھ پیک کر دیجیے اور اچھا دیجیے گا جی